म्हाका दिसता खेळां भितर दादले आनी बायलो असो फरक करपाक नाका तरी पूण काही खेळ समाज मान्यते प्रमाणे बायलांनीच खेळपाचे आनी दादल्यांनीच खेळपाचे अशे वांटून दिले तातूंत आयदनांचो खेळ हो बायलांनी खेळपाचो आनी बॉल बॅटांनी दादल्यांनी खेळपाचें अशें थारलां पूण म्हज्या मता प्रमाणे खेळ हे सगळ्यांनीच मेळून खेळपाचे म्हाका तातूंत फरक दिसना